मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से यहाँ की जो सरकार है उसने काफ़ी अच्छी आउटडोर गतिविधियाँ और एडवेन्चर स्पोर्ट्स स्टार्ट किए हैं जो कि एक है नर्मदा के किनारे वहाँ पर प्रशासन की ओर से एडवेन्चर स्पोर्ट्स पानी के अन्दर गेम जो खेल होते हैं वह शुरू किए हैं साथ ही हमारा जो गाँधी सागर डैम का जो बैक वाटर है उसमें भी अभी पिछले कुछ समय से शुरू हुआ है साथ ही जबलपुर जहाँ पर भेड़ा घाट और काफ़ी अच्छे अच्छे वहाँ पर नदी किनारे हैं और मार्बल सफ़ेद मार्बल वहाँ पर पाया जाता है नदी किनारे नर्मदा नदी वहाँ बहुत ही विहंगम दृश्य वहाँ पर दिखाती है तो साथ ही जहाँ तक कैम्पिन्ग का सवाल है पचमढ़ी एक बहुत ही बढ़ियाँ ज़गह है जहाँ पर हम कैम्पिन्ग कर सकते हैं क्लाइम्बिन्ग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी वहाँ पर ज़गहें हैं मध्य प्रदेश अभी तक पिछड़ा हुआ था लेकिन अब इन क्षेत्रों में आउटडोर गतिविधियों और एडवेन्चर स्पोर्ट्स में काफ़ी तरक्की कर रहा है और शनैः शनैः मैं सोचता हूँ मध्य प्रदेश भी एक आउटडोर एक्टिविटी और एडवेन्चर स्पोर्ट्स के लिए आदर्श स्थान प्राप्त कर लेगा